हॅलो आं तुमचें आब्याचें फार्म आसा न्ही हा तुमी आंबे डायरेक्ट विकतात काय फक्त मार्केटान बीन दितात अं ओके तुमी आमे कसले कसले विकतात अ फॅरनान म्हुणून आसता तो आसा रे ओके अं हें मानकुराद कशे बाराशी रुपया डजन अं आनी हापूस बीन मेळना एक हजार रुपया डजन बरें बरें आनी हेज्या भितर बीन खंयचे आसा तुमचे कडेन

बरें अं म्हाका एक सांग जर घेतले जाल्यार तुमी डिलिवरी करतात काय येवन व्हरचें पडटात

ओके तुमचें आगरवाड्यात न्ही फाम बरें अ अ मानकुरादाचें जें हें आसा क्रेटी क्रेटीन येतले न्ही ते म्हणजे पॅक्ड सारके आसतले न्ही झाड पिके मरे ते ओके म्हणजे दोनूय जातींचे म्हणजे मानकुराद आनी मांगिलार झाड पिके मेळटले म्हाका ओके बरें तर मानकुरादाचे म्हाका चार डझन दवर हांव येवन व्हरतां हय दवरतां